وعلیکم السلام آپ کون بات کر رہے کہاں سے بات کر ہے ہیں آپ

ٹھیک ہے آپ کے پاس کاڈ ہے تو آپ کاڈ انٹری کرا لیجیے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بک آپ کو مل جائیں گی اور اس کو آپ حفاظت سے رکھیں گے کچھ نقصان مت کیجیے اور جیسے لے کے جا رہی ہیں ویسے ہی واپس لا کے دے دیجیے دن کے اندر آپ چھ بجے سے پہلے آئیے آپ اور آٹھ دن میں واپس کریے جیسے لے کے جا رہیں ہیں آپ ویسے لا کے دے دیجیے اور بک کو کچھ نقصان مت کیجیے

ٹھیک ہے لے جائیے آپ چھ بجے سے پہلے آ کے لے جائیے لائبریری جو ہے چھ بجے بند ہو جاتی ہے آپ اور حفاظت سے لا کے جیسے بک لے کے جا رہی ہیں ویسے وہ بک سے لا کے دیجیے اور اس کو نقصان مت کیجیے ٹھیک ہے اور دوسرے لے لوگ لے جاتے ہیں وہ اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں آپ ہم دوسرے لوگوں کو نہیں دے سکتے آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات ہاں وہی آپ کے بولنے کا مطلب وہی ہے ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیے چھ بجے سے پہلے آ جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ